میں ابھی کچھ دن پہلے نیو موبائل لیا اسکرین ٹچ پہلے جو ہے میرے پاس بٹن کا فون تھا موبائل تھا اس میں سہولتیں اتنی نہیں تھیں اور جو ہے یہ بڑے فون میں میں نے ویوو کا فون لیا وہ بہت اچھا ہے اس میں بہت سارے فیچرس ہیں ریم بڑھ کے ہے کیمرہ اچھا ہے اور جو ہے اس میں گوگل کی سہولت ہے کوئی بھی چیز آپ گوگل کے ذریعے سے معلوم کر لے سکتے اور جو ہے کیمرہ کلیئرٹی اچھی ہے اور کالنگ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اور جو ہے پلے اسٹور میں جو ہے آپ کو گیم کھیلنے بھی مل جائیں گے ہر طرح کے گیم مل جائیں گے آپ کو اور جو ہے یوٹیوب دیکھنے کے لیے موویز دیکھنے کے لیے ویڈیوز کامیڈی دیکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور جو ہے گیمنگ کا پلیٹفارم بھی اچھے سے مل جائیں گا اور آپ کو ارننگ کرنے کے لیے بھی اچھا ایک پلیٹفارم مل جائیں گا